समाज में ऐसी बहुत सारी सर सरकारी योजनाएँ हैं जो गाँव में ऐसे बहुत जो गरीब लोग हैं वह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जैसे सरकारी आवास योजना है वृद्धा पेन्शन है या फिर कोटा का राशन है जो गरीब लोग उठा रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे उठा रहे हैं उसका लाभ ले रहे हैं जो लोग सक्षम हैं वह लोग तो नहीं ले रहे हैं लेकिन जो लोग थोड़ा गरीब हैं ऐसे हैं वह लोग उसका लाभ अच्छे से उठा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल है उसमें आप जाते हैं तो डॉक्टरों की हेल्प लेते हैं वह लोग भी सरकारी ही रहते हैं उनकी फ़ीस नहीं लगती है हमें जो है सिर्फ़ दवाइयों के पैसे देने होते हैं जो उसमें भी हम अपना लाभ उठाते हैं हम अच्छे से सरकार की योजनाओं को सुनते हैं करते हैं उसका लाभ लेते हैं सरकार हमारे लिए हर दिन हर समय एक नई नई योजना निकालती है ताकि हम उसका लाभ ले सकें सरकार सरकार आवास योजना भी बहुत लोगों ने लिया है उसका लाभ उठा रहे हैं जो लोग सक्षम हैं उन लोग को तो नहीं है लेकिन बहुत लोग गरीब ऐसे हैं जो उनका लाभ ले रहे हैं गाँव में सड़क बनवा रही है सरकार उसका भी लाभ ले रहे हैं गाँव में बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो सरकार दे रही है आँगनवाड़ी है उसमें सरकार सुविधा दे रही है बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को देने के लिए सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे शिक्षा ले रहे हैं ताकि अच्छे से पढ़ सकें उनको फ्री में कॉपी किताब पढ़ना लिखना हर योजना है उसमें सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएँ दे रही हैं जिनका लाभ हम ले रहे हैं और अच्छे से ले रहे हैं और हमें ख़ुशी है कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ